جی آپ کا سوال کہ میں اپنے بارے میں کچھ بتاؤں جی میرا نام زیان ہے اور میں دہلی سے تعلق رکھتا ہوں میری اسکولنگ سی بی ایس ای بوڈ سے ہوئی ہے اور میں نے جو کالج کیا ہے وہ دہلی یونیورسٹی سے کیا ہے

میرے گھر میں میرے ممی پاپا میری دو سسٹر اور میں ہم تین بہن بھائی ہیں اور مجھے جو زیادہ پسند ہے وہ کرکٹ کھیلنا پسند ہے میں کرکٹ بہت اچھا کھیلتا ہوں اور مجھے بہت زیادہ پسند ہے مجھے کھانے میں نان ویج زیادہ پسند ہے اور اس میں بریانی قورما زیادہ پسند کرنا ہوں کھانا اتنا سا میرا تعارف ہے